पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन की क्षेत्र में राजस्थान में बहुत सारे बदलाव किए है पहले मनोरंजन को ले कर लोग कटपुतली लाते थे या खेल तमाशा दिखाते थे सड़क पर प्रोग्राम होते थे या थियेटर में प्रोग्राम होते थे लेकिन अब नए समय में थियेटर्स के प्रोग्राम कम होने लग गए हैं अब इनकी जगह सिनेमा घरों ने ले ली है आइनॉक्स ने ले ली है इसके अलावा गेम पार्लर्स खुल गए हैं तो मनोरंजन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत सारे बदलाव आए जिस में मुख्यतः गेम पार्लर्स है और बड़े बड़े सिनेमा घर हैं और माल्स हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पूल्स स्नुकर के गेम है स्विमिंग पूल है आज कल ये बहुत सारी ऐक्टिविटीज़ होने लग गई है तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन अब राजस्थान में पिछले वर्षों से अब ज़्यादा देखे गए हैं